हैलो ओला मां हीर तौलानी थी ॻाल्हायां मूंखे छहनि माण्हुनि लाइ महाबलेश्वर लाइ कार बुक करणी आहे पंजी डिसंबर खां अठी डिसंबर ताईं मूंखे कार इनोवा या अर्टिगा खपे इनोवा ॾींदो त जाम सुठो थींदो असांखे इनोवा गाॾी ॾाढी वणंदी आहे पर उनमें एसी हुअण ज़रूरी आहे असां फुल फैमिली वारा आहियूं इन करे एसी खपे ऐं एसी पावरफुल थियणु खपे ऐं चार्जिस मूंखे प्लीज़ ॿुधाईंदा की घणियूं चार्जिस आहिनि ऐं ड्राइवर जूं बि चार्जिस अलॻि आहिनि की इन अ इनमें ई जुड़ियल आहिनि ऐं उनजो खर्च घणो आहे ऐं उनजी मानीअ जो खर्च बि मूंखे ॿुधाईंदव ऐं ड्राइवर सुठो हुअणु खपे असांसां किटकिट न करे ऐं उते महाबलेश्वर जो होटल तव्हांखे बुकिंग जी कोई ॼाण आहे त प्लीज़ असांखे ॿुधाईंदव कोई कोई सुठी होटल हुजे ऐं उतां ई सभु पॉइंट्स कवर करणु खपनि असांखे सॼो मज़ो कराइ पोइ वठी अचे अहिड़ो कोई ड्राइवर असांखे सुठो ड्राइवर ॾिजो